गले को खरा खरास करने के लिए जो हम है घरेलू उपचार गर्म पानी नमक डालकर के हम पीने के बाद उससे भी ठीक हो जाता है और एक नुख्सा है जो तुलसी के पत्ता तुलसी के पत्ता नमक डालकर के गर्म पानी में पीने से उससे भी ठीक हो जाता है एक और है जो रेघुनी रेघुनी का फल को लेकर के और उसको घी में भून कर के थोड़ा सा नमक डालकर खाने से उससे भी ठीक हो जाता है और चलिए कचूर कचूर को अच्छी तरह उबाल करके और दो तीन दिन काढ़ा बना कर पीने से उसे भी ठीक होता है गला एकदम सही हो जाती है अब जब इतना घरेलू उपचार हम नहीं कहा कर पा रहे हैं तो ठीक कहाँ से होगा पैसा खर्च करना पड़ेगा और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो इससे बढिया है घरेलू उपचार ही सही ना क्यों वो उससे भी डॉक्टर से अधिक फ़ायदा और सही रहता है एक और है जंगली चीज़ उसको याद नहीं है हाँ कपास कपास का बीज को भून करके घी में मिलाकर के खाने से भी खड़ास दूर हो जाती है नमक पानी तो बहुत अच्छा काम करता है जब जिसको कुछ नहीं मिलता है तो नमक पानी ही सही उससे ठीक हो जाता है तुलसी के पत्ता चबाने से भी ठीक होता है बस